भारत में सिंधी भाषा में ॿियनि भाषाउनि जो ॾाढो असर पयो आहे छोजो माण्हू जिते बि रहे थो त हुन भाषा जो असर सिंधी भाषा में बि पये थो जीअं गुजराती माण्हू आहिनि गुजरात में रहंदा त हुननि जे लहिजे में बि घणेई गुजराती शब्द अची था वञनि जीअं मद्रास में जेके माण्हू रहनि था त हुननि जे बि भाषा में मद्रासी टच थो अची वञे जेके ॿाहिरि ॿिए हंधि रहंदा आहिनि त हुननि जी बि भाषाऊं में लोकल भाषा असर अची थो वञे त इन करे सिंधी भाषा असांजी अन्य प्योर हूंदी ई उहे कोन्हे हुन में घणाई शब्द ॿियनि भाषाउनि जा बि मिली विया आहिनि